हलो सर नमस्ते जी सर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पढ़ते हैं के नहीं पढ़ते हैं पढ़ाई वढ़ाई हाँ अच्छे पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे का एक्जाम हुआ उसका बौ हुआ तो करना पड़ेगा अगले महीने में तो पढ़ता है के सर नहीं अभी मेरी बात हुई एड एड एडमिशन में पाँच सौ रुपये तो कब ये कल होगा एडमिशन

तो मेरे लड़के यहाँ तो जैसे एक बस उस का साधन है कि नहीं है कितने महीने लगेगा बस में दो सौ रुपये महीने बस लगेगा और इसके बाद एडमिसन का नाम लिखाने के नहीं लगेगा पाँच सौ रुपये तो कौन सा स्कूल है जैसे कौन सा स्कूल है उसको एडमिशन कराने में मेरे बच्चे जायेंगे पढ़ने के लिये

सर जैसे आज ही लड़के जायेंगे तो कुछ पैसा का छूट हो वो तो होगा तो लड़कों के फ्री हाँ तीन बच्चे पर एक लड़के का हाँ फीस में कुछ अच्छा हाँ बस में गुंजाइश मिल जायेगी वो उतना ही लगेगा

तो इंजाम कब तक होगा

तो ठीक है मैं एक दिन आऊँगा एडमिसन करवाने के लिये फिर हाँ मेरे चार लड़के हैं जो स्कूल जायेंगे हाँ तो उतने में लिखाना है छोटा वाले का एक में लिखाना है बड़ा का दो एक दो तीन चार में लिखाना है तो ठीक है मैं इंजाम के बाद आऊँगा हाँ तो पाँच सौ रुपये महीने फीस है तो चार लड़के हैं तो कुछ कम नहीं होगा